ہمارے قصبے یا شہروں میں کچھ چائلڈ لیبر کا کام بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا جو ان کا کام نہیں ہے اس ایج میں جس ایج میں ان کو پڑھنا لکھنا چاہیے اس ایج میں وہ لوگ کسی کے برتن دھو رہے ہیں کسی ہوٹل میں کام کر رہے ہیں کہیں کھانا بنا رہے ہیں کہیں برتن دھو کے اپنا روزگار چلا رہے ہیں اپنی سے بڑی عمر کے بچوں کا بستہ ڈھو رہے ہیں لیکن یہی سب جو ہو رہا ہے ہماری ہماری کمی سے ہو رہا ہے ہم لوگ ان بچوں کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں کہ ہاں ان کو ہم کام پہ رکھ لیتے ہیں ان کو ہم کام دلا دیتے ہیں یہاں پہ برتن دھونے کا یہاں پہ بیگ اٹھانے کا اس طرح سے وہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں اور ان کا فیوچر ہم کہیں نہ کہیں خراب کر دیتے ہیں اگر جو بچوں کو ہم کام کرنے کے لیے بول رہے ہیں ان کو ہم اسکول ایڈمیشن دلا دیں تو کیا ان کا فیوچر اچھا نہیں ہوگا فیوچر اچھا کریں اور یہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کو روکا جائے بچوں کو کام نہ کرنے دیا جائے اور اس چیز کے لیے قانون بھی ہے لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس چیز کے لیے قانون بنایا گیا ہے کہ کہیں بھی چائلڈ لیبر ہو رہا ہے کم ایج کے بچوں سے کام کرایا جا رہا ہے تو اس کو جو ہے آپ کمپلین کیجیے اور اس کو سزا دلوائیے جو وہ کام کرا رہا ہے لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس ڈر سے کہ پولیس کے مسئلے میں ہمیں نہیں پڑنا اس کا سب سے سادہ سمادھان یہی ہے کہ آپ کمپلین کریں آواز اٹھائیں تب جا کے یہ بچے کا جو چائلڈ لیبر کرواتے ہیں بچوں سے یہ شاید رک سکے یا پھر بچوں کو جاگرک کریے جوکہ یہ سب کام کرتے ہیں کسی کے دباؤ میں آ کے کرتے ہوں یا اپنی روزی روٹی کے لیے کرتے ہوں ان بچوں کو جاگرک کیجے اس معاملے میں کہ آپ کی آپ اپنی عمر میں یہ کام نہیں کر سکتے یہ کام آپ کے لیے نہیں ہے ان کے لیے جو ضروری ہے وہ پڑھائی ہے تو اس پہ فوکس کرائیں یا پھر ان کا ایڈمیشن کروائیں کچھ بھی ان کی ہیلپ کر دیں تھوڑی سی تو شاید ہم یہ چائلڈ لیبر کا جو سل سسٹم ہے اس کو روک سکیں